दरभंगा में पाए जाने वाले कई प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जैसे विद्यापति समारोह दरभंगा ज़िला में कई ब्लॉकों में मनाया जाता है जैसे नवादा गाँव हुआ उसके बाद त्योहार कई कई त्योहारों का महत्व मनाया जाता है जैसे छठ पर्व हो गया उसके बाद कृष्णाष्टमी हो गया सरस्वती पूजा हो गया कई प्रकारों का पर्व मनाया जाते हैं और जिसमें विद्यापति समारोह दरभंगा ज़िला में भी मनाया जाता है कई प्रकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जाता है और उसमें बहुत उत्सव रहता है उसके बाद बहुत लोग उसमें नाच गान ख़ुशी मनाई जाते हैं और मनाने के बाद उत्सव उत्सव में आप क्या करते थे उसमें हम लोग बहुत तरीकों से इंजॉय लेते हैं और उसके बाद थिएटर ग्रुप मिथिला पेंटिंग महोत्सव मिथिला के कई जगह जाकर हम लोग मनाए जाते हैं और जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाते समय बहुत उत्सव और उत्साह मनाना मनाया जाता है